हमरा सबके प्रिय मैथिली कवि छथि विद्यापति जे बहुत रास मैथिलीपर काव्यके रचना कएने छथि आओर हुनकर जे रचनासब छनि से एतेक मधुर आओर प्रिय छनि मैथिली एगो एहन भाषा छै जाहिपर जे कोनो काव्य छिए जे कोनो रचना छिए ओ प्रियगर छै आओर ओ जखन बाजै छै तऽ मधुर जकाँ लगै छै तऽ मैथिली भाषे एहन छै आओर विद्यापति हमर सबके महान कवि छथि जे बहुत रास रचना कएने छथि आओर हमसब बचपनमेसँ लऽ कऽ एखन तक हुनकर बहुत रास रचनाके पाठके ग्रहण कएने छी शुरूमे तऽ हमसब पढ़लहुँ मैथिली दसमी तक बादमे फैकल्टी चेन्ज भेलाके कारणे मैथिलीसँ विलग भऽ गेल रही लेकिन फेर हमसब विगत दू तीन सालसँ मैथिलीसँ जुड़ि गेलहुँ आओर अबैवला समयमे मैथिलीके लेल विकासके लेल हमरा सबके जतेक बेसीसँ बेसी हैत करब